माँ पूरन देवी मंदिर पूर्णियाँ के सिटी मन्दिरमे यहाँके बहुत पुरानी मंदिर छै जे कि साल उन्नैस सए बहुत मतलब बहुत पुराना मंदिर छै आओर ई देवीके मान्यता छै कि यहाँ पे जे भी चीज मानल जाए जे भी चीज मानल जाए ओ पूरा होइ छै हम सब यहाँके बहुत बार मंदिर जा चुकल छी मतलब घूमल फिरल छियै ई मंदिर बहुत बढ़िआँ छै पूर्णियाँ सिटीमे जे पड़ै छै आओर यहाँके बगलमे एगो नदी छै जे कि गङ्गा छोटी गङ्गा कहलावै छै आओर ई गङ्गा नदी बहुत ही स्वच्छ आओर अच्छा छै एकरामे तरह तरहकेँ मछली भी छै आओर कभी कभी डॉल्फिन भी देखल जाइ छै मंदिरके चारो तरफ मतलब हरियाली फूल गाछ ई सब भी लागल छै अहाँ सब एक बेर आउ आओर देखु जेकि मतलब कइसन छै पूर्णियाँके ई अथि कथि कहए छै पूर्णियाँके ई सिटीके पूरन देवी मंदिर बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर नीक छै आओर यहाँके देवीके मंदिर तऽ बहुत पुराना छै जब माता जब माँ पूरन देवी जे रहए जब ओ मतलब ओकरा सती जब भसम जे होल रहए अथिमे तब महादेव ओकरा लए कऽ पूरानगर भ्रमण करल रहए जब ओ लएके जा रहल रहए माताके दू चारि गो अङ्ग जे छै ने गिरल रहए बावन गो पीठ गिरल रहए इधर उधर तऽ जब अहाँ ई सम्बन्धी जे गिरल रहए ने माताके अङ्ग तऽ ओएह अङ्ग जे छै एगो यहाँ पे गिरल छै शिव पूरन देवी मन्दिरमे तऽ वही अङ्ग यहाँ पे पूजा करल जाय छै माताके गिरल छै आओर बहुत प्रसिद्द छै यहाँ कहल जाए छै अहाँ करल लोग तऽ चीज मांगू ने सब पूरा भए जाय छै आओर बहुत बढ़िआँ छै यहाँ पे यहाँके पुजारी जे छै ओहो बहुत बढ़िआँ छै पूजा भी अच्छा से कराबए छै हर सुविधा भी बहुत बढ़िआँ छै एक बेर अहाँ सब आउ आ पूजा पाठ करल जाउ आओर पूर्णियाँ बासी से मिलल जाउ यहाँ पूर्णियाँके संस्कृति भी बहुत बढ़िआँ छै माता माताके मंदिर भी बहुत बढ़िआँ छै मतलब चारु साइडसँ हर चीज हरियाली छै से लाइट ताइट हर चीज छै मतलब बॉल्ब भी छै इजोर रहय छै अन्हार कभी भी नहि रहए छै आओर ई बहुत बढ़िआँ रहए छै